हमारा विषय पसंद विषय है इतिहास इतिहास हमको जैसे पसंद विषय है शुरू में ही हमको इतिहास इसलिए पसंद है कि पहले जो बीता हुआ है पहले मतलब एक एक कैसा समाज था कैसे लोग कपड़े पहनते थे कैसा रीति रिवाज था कैसा धंधा था क्या कठिनाई थी क्या इलाज़ की व्यवस्था थी क्या अपने भोजन की व्यवस्था थी कैसे अर्तन बर्तन होते थे तो कैसे घर द्वार होती थी और अब माने कि क्या बदलाव आया है बदलाव आया है तो इतिहास इसलिए भी वो है कि पहले से आज जो बदलाव आया है त आज जो बदलाव आया है तो आज भी बहुत से मेरे समस्या हैं आज भी बहुत दिक्कत परेशानी है फिर दिक्कत परेशानी ये है कि बहुत से हम देखते हैं समाज में करीब आधा पचास पर्सेन्ट लोगों की स्थिति बहुत खराब है तो स्थिति खराब है लेक पहले से सुधार हुआ है पहले से जैसे पहले भूखमरी थी आज भूखमरी नही है आज सबका पेट भरा है पेट भरने के बाद भी हम देखते हैं कि करीब गाँव में पचास पर्सेन्ट लोग ऐसे हें जिनका मदे है कि रहने लायक घर नहीं है आज भी और उनके आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं है कि वह भोजन कायदे से भोजन जो पौष्टिक भोजन होता है जो स्वास्थ के लिये बेहतर माना जाता है वो भोजन करने की स्थिति नहीं है करीब साठ पर्सेन्ट लोगों की गाँव में ऐेसी हालत है और उसी तरह से गाँव के लोगों की आज ये ऐसी हालत है कि अपने पैसा से ख़ुद कोई गम्भीर बीमारी होए तो उसको इलाज़ कर पाए शादी विवाह में देख कर्जा वाला हो ही जाता हे तेहरी में या कोई पड़ता है तो उसमें इतना ज़्यादा पैसा खर्च होता है कि ई होता है त अब इतिहास से कि हम ई सीख सीखते हैं कि पहले से जो आज बेहतर कुछ हुआ है है तो इतिहास से हम ये भी सीखे कि आज की जो स्थिति हे जो दिक्कत परेशानी है उसको कैसे हम दूर कर करेंगे सब आदमी कैसे उसका निदान मदे की होगा हम इतिहास से ही पढ़ करके इसको जान सकते हें कैसे परिवर्तन समा पहले आया कैसे परिवर्तन आया आज कैसे मदे परिवर्तन होगा और जैसे स्कूल की एक और ये भी है कि पहले जो शिक्षक होते थे तो इस बच्चों को मदे की गलती बच्चे करते थे शरारत करते थे तो उनको मदे की पीटते ज़्यादा थे अब जितना पीटते भी थे उतना मतलब लगाब भी होता था इतना प्रेम भी करते थे अध्यापक पहले अब प्रेम करने के साथ यहाँ तक कि स्कूल के समय के अलावा भी बच्चों को इ जो गुरु जी होते थे पढ़ाते थे बच्चों को और कोई चीज़ मतलब कि इतना लगाओ कि अपनत्व जैसा जैसे माता माता पिता का बच्चों से लगाव होता हे उसी तरह से पहले एक अध्यापक अपने शिष्य के भी लगा होता था कोई चीज़ मांगना होता था तो लजाते नहीं थे कि नहीं हमारा मदे है की बेज्ती हो गई हम बच्चों से मांग रहे हैं या जैसे पहले का था कि चना का जैसे की होरहा होरहा अभी मदे कि जो भून जाता हे चना भुना जाता था खे उखाड़ करके और उसको मँगवाते थे टीचर यहाँ तक कि बच्चों के घर ऊख का गन्ना क रस निकाला जाता था उसको भी मँगवाते थे और ऊख कभी कभी ऊख भी मँगवाते थे त मदे है कि हम मदे की अध्यापक मदे की हम उस कहते थे उस ज़माने में त हम लोग मदे की होरहा भी ला कर देते थे चना भून करके और गन्ना का रस भी भी ला कर देते थे और कभी कभी दूध दही भी ल कर देते थे और हम लोग हम लोग भी अपने गुरु को बहुत आदर करते थे सम्मान करते थे खिलाते पिलाते थे अभी मदे है कि आपने शिष्यों को बहुत अपने बच्चों जैसा मदे है कि प्यार करते थे आ गलती करने पर डाँटते मारते भी थे तो हम इतिहास से भी मदे है कि जब इतिहास पढ़ेंगे तभी हम ये जो अंतर बदालाब आया है उसको जान सकते हैं और आज के समाज को हम बदल सकते हैं बेहतर समाज ला सकते हैं इतिहास पढ़ कर के ही